स्नि मार्च नै रोजा दाइन से सेप्टेमबर नै रोजा नैजिसे नै जानुवारि नै रोजा बा बा दिसेम्बर नै रोजा गु फेब्रुवारि नै रोजा नैजि